हेल्ल' औ औ नोंथाङालाय जुता बायो नोंथाङा ए गोजानि दं गोमोनि दं ओमफ्राय गोसोमनि दं ओमफ्राय माबायदिखौ नांगौ नोंथांनोलाय गोसोम कालारखौ ए गोसोम कालार मोनगोन दे औ मोनगोन बियो सात नाम्बार दं सय नाम्बार दं सारि नाम्बार दं नोंनो खै नाम्बार नांगोन नोथांनोलाय सय नाम्बार दङ दे मोनगोन दे

दामफोरा दामफोरा नै बाजि नै बाजि

खम जानायाथ' जागोन दे खम खालामगोन दे औ दे औ दे जागोन दे

दे लां दे लांफैबानो मोनगोन दे

हा औ दखानाव थांगोन आङो दे

औ जागोन दे

नोंथाङा लांफैबानो मोनगोन आरो लांफैबानो मोनगोन आरो जुताखौ दे दखानावनो थाबाय थाखागोन आङो दे ओहो जाया मोनाबासो जायो औ थिगैनो दं कालारफोरा ओहो बासिना लांफैनो हागोन दे बासिनानै औ दे जागोन दे दे जागोन दे दे अ दे दे